हा हा ॿुधायो पूनम थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हा हा हा हा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा हा हिते डूमर्स अथव हितां हा तव्हां हितां वेंदव न त एयरपोर्ट ईंदो पहिरियों एयरपोर्ट ईंदो एयरपोर्ट रोड खां सिधो ई सिधो वेंदव न अध कलाक में डूमर्स बीच अची वेंदो उते हा हा हा अथव अथव अथव मां तव्हां जो फोन नम्बर उन्हनि खे ॾेई थी छॾियां पोइ तव्हांखे उहे घुमाईंदा बीचिस ते ऐं हिते सूरत में ख़ासि करे उन बीच ते टमाटे जा पकोड़ा ज़रूरु खाइजो हा ॾाढा सुठा अथव टमाटनि जा पकोड़ा उहो सभु तव्हांखे ॾेखारींदो घुमाईंदो सभु गाईड कंदो मां उनखे नम्बर तव्हां जो ॾियां थी तव्हां जंहिंमहिल निकिरो तंहिंमहिल तव्हां असांखे ॿुधाइजो गाॾीअ जी गाॾीअ हा हा ॻाल्हाए तव्हांखे गाॾीअ जो बि करे था ॾियूं हा हा तव्हांखे ॿियो त इते सभु मॉल तमामु सुठा सुठा मॉल आहिनि माता जो हा माता जो मंदर आहे हिकिड़ो वैष्णो देवीअ जो मंदर आहे इहे ॿ ख़ासि अथव हा फिरती होटल आहे बाक़ी त हा वॾा वॾा शॉप आहिनि हा डूमर्स बीच ते बसि घुमण जो अथव विहो उते आराम सां खाओ पीओ हा ॾाढो मज़ो ईंदव ॾाढो मज़ो ईंदव ऐं पा हा हा मार्केट अथव हा हा हा हा हा आराम सां हा हा इंजाए करे हा हा हा हा न न न काई दिक़त कान्हे काई दिक़त कान्हे हा हा एयरपोर्ट खां सिधो ई आहे हा हा हा बसि उहो तव्हांखे असांजे गाॾीअ वारो तव्हांखे वठी हलंदो कोई टेंशन न कयो हा हा हा हा तव्हां चिंता न कयो हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा तव्हां घणे बजे निकिरंदव तव्हां तयारु थियो हा हा हा तव्हां तयारु थियो तव्हां तयारु थियो तेसिताईं मां गाॾीअ वारे सां ॻाल्हायां थी असांजा गाॾीअ वारो बि गाईड बि अथव टाइम ॿई टाइम शाम जो वधीक मज़ो ईंदव चईं बजे वञो ठीकु आहे हा चईं बजे वञो राति ताईं मज़ो अथव उते ठीकु आहे हा हा हा अथव अथव अथव अथव सभु उते असांजो गाईड वठी वेंदव तव्हांखे हा हा हो तव्हांखे असांजो गाईड सभु ॾेखारींदव तव्हां कोई चिंता न कयो

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे